हॅलो ऍमोजोन उलयता हांव यश ताळावळीकर फाटल्या म्हयन्याक हांवें रेडमी नोट टॅन प्रो हो मोबायल ऑर्डर केल्लो स्टाटिंगच्या दिसा ते तो फोन बऱ्या पैकी चल्लो पूण आतां म्हयनो जाता थंयत आसा हो फोन सामको बिगडलो कॅमेरा क्वॉलिटी सामकी बाद फोटो काडूंक गेल्यार मनीस दिसच ना आयकूंक तरी ह्या फोनांतल्यान कांयच येना कोणेय जर फोन केलो म्हाका जाल्यार सामके बारीक आवाजान येता आयकूंक फोन तुमचो सामको खराब क्वॉलिटीचो सगळ्याक क्रेक पडले दोन दिसान हो फोन म्हाका सुरवातेक सामके बरो दिशिल्लो ताचो रंग बी बरो आशिल्लो पूण एकदां कितें घामा खातीर सगळो रंग गेलो मोबायलाचो हो इतल्या खराब क्वॉलिटीचो फोन म्हाका सामको आवडूंक ना तुमचो हो फोन तुमी बऱ्या भशेन परत घेवन म्हाका म्हाजे पयशे परत दियात अशेंआतां दिसता की म्हजे सगळे पयशे बुडले रोखडो म्हजो फोन रिप्लेस करून दियात म्हजो पत्तो हांव तुमकां वॉट्सऍपार धाडून दितां